हमर कैमराके साथमे हमर बहुत सकारात्मक अनुभव अछि हम अपन सोनी एक्सपीरिया के कैमरा पचास हजारमे लेने छलहुँ जे कि आइके डेट मे एक सालके बादो बहुत बढ़िऑं चलि रहल अछि